पयलीं देवाक आंगवण करता आसतना सांगणें करतात म्हणटकच म्हाजें समज देव जर कितें आसा बरें हें जावपाचें आहा तें जर म्हाजें काम जालें जाल्यार तुजी आंगवण तुका हांव पावयतलो तें पद्दतीन तुजें आंगण तुका पावोन हांव तुजें कितें आहा तें हें करतलो तें म्हाजी आंगवण हें कर आनी म्हाजी आंगवण पावोन करून घे तूं आनी ती पावोन जालें म्हणटकूत मागीर जें पळय तुजें कितें आसा तें हे करतलो तुजे होय सायबा अशें म्हणटा तें भायर तेजे हांव तुका मागीर म्हणटलों आनी तुजें पावयतलो कितें आहा तें आंगवण जातकूत तुजी म्हाजी सगळें जालें म्हणटकूच तुजें आंगवण तुका हांव पावयतलों